मणगाणें खाजें साकरेचें खाजें गोडाचें खाजें नेवऱ्यो मोदक पातोळ्यो लाडू मुगाचे लाडू तांदळाचे पिठाचे लाडू बेसन रव्याचे नाशण्याचे लाडू तिळाचे लाडू पायस कण्णा कण्ण आवळ्यो बोळ्यो जलेबी काजू बर्फी पंच खाद हालवो तव तवसळी मोदक बेबिका धोदेल दोश साखरी कापां साकरेची कापां आल्या कापां स सयेची कापां सोयो शेवयो खीर कणगाची खीर सोजी शंकर पाळी चण्या दाळीची कापां दाळी कापा गवा लाडू भिकणां लाडू चिकी चिरमुले लाडू शिखाळो सान्नां गोठ इडली तांदळाची भाकरी पणसाची भाकरी खेडो रेवडी रेवड्यो रेवड्यो बीएचे लाडू बुंजीचे लाडू गोडश्यो चिकी मागीर तवशें तोसुळी हालवा कणगाची खीर कणगाची च गोड भाकरी शंकर पाळी परत

काजूची बर्फी नाशणें ये नाशणें नाशण्याचें धोदेल नाशण्याची कापां नाशनाची कापां नाल्ला रोसाचे कणगां घालून खीर करतात ती रोस काडून बेसनाचे तुका चकऱ्यो करता तांदळाची तुका चकऱ्यो करता दाळीची चकऱ्यो करता गोड चकऱ्यो आनी अशें सगळें करतात